औ औ हिन्जावफोरा हिन्जावफोरा दखना गानो बिदिनो दखना आरो हौवाफ्रा गामसा गानो जोमबायग्रा फास्रा हौवाफ्रा माफ्ला आर'नाइ औ नंगौ जोंनि हिन्जावफोरा बिदिनो दखना गानो जोमबायग्रा माफ्ला लायो हौवाफ्रा गामसा माफ्ला खाम जथा सिफुं लानानै मोसायो आरो मागियो रंजायो बाजायो

औ औ नंगौ बिदिनो खालामो जोंनिथिंजाय